हेलो ओला कॅब मरे हांव कृष्णा उलयतां रे हांवें आत्ता कॅब बूक केल्ली केदो वेळ जालो रे हांव हांगा कला अकादमी कडेन रावलां हांगा अर्दो वर आता जायत आयले हांवें बूक केली तरी पावनां मरे खंय रे तुमी ट्रेफिक आसा इतकी कसली ट्रेफिक तर बेगीन यो मरे म्हाका हांगा लेट जाता म्हाका वचपाक जाय मडगांवा एकतर मिटींग आसा म्हाजी इंर्पोटंट मिटींग ती थंयसर किदें हांगा थंय जालें म्हाजी वाट लागतली आनीक कितकी मिनटां लागतली तुका येवपाक आनीक पंदरा मिनटां रे इतको खंय आसा रे तु बाबा ना ना म्हाका बेगीन जाय हांव कॅन्सल करूं कॅब आनी दुसरी बूक करुन तुमी नाका नाकात म्हणटलें तर तुमकां किदें म्हाका हांगा लेट जाता मरे किदें करू सांग बेगीन ना जाल्यार हांव दूसरी कॅब बूक करता आनी वयतां हांव येता मरे शूवर धा मिनटान पावता मरे तूं पळय आं धां मिनटान जर तूं पावना रे हांव कॅन्सल करतां आनी दुसरी ये करतलो पळय तुका सारकी धां मिनटां दिता हांव म्हाका आनीक मागीर एक्सक्यूजीस नाका आं बरें दवरतां आतां धा मिनटान तूं हजर जाय हांगा आं बरें